मुझे लगता है दोनों भाषा अच्छी है लेकिन हमारा भाषा व हमारा मातृभाषा हमारा राष्ट्रभाषा हमारा देश का भाषा हिंदी है तो हमें हिंदी ही बोलना चाहिए हमारे पड़ोसी के साथ हमारे घर पर हमें हिंदी बोलना चाहिए लेकिन अंग्रेजी भी आना चाहिए क्योंकि अगर हम बाहर कुछ जगह पर जाएं क्योंकि हमारा जो देश का भाषा मतलब प्रतीत देश किस भाषा से बात करेंगे अंग्रेजी में तो हमें अंग्रेजी भी आना चाहिए लेकिन अगर हम यहाँ पर भी रहकर अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो ये तो अच्छा नहीं है ना अगर हम मातृभाषा को भूल जाए अंग्रेजी में बात करें ये अच्छा नहीं होगा अगर हम हिंदी को भी जाने अंग्रेजी को भी जाने तो ये अच्छा होगा सबके लिए हमें हमारा भाषा अच्छा लगता है अंग्रेजी के बराबर लेकिन अंग्रेजी भी बोलना चाहिए क्योंकि अगर हम कहीं अगर देश की बाहर चले जाए कि अगर हमारे देश को कोई आ मतलब बाहर की देश से कोई लोग आए हम उनको कैसे बताएंगे तो हम मुझे लगता है हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए